एक हजार णवशीं णव धा हजार तिनशीं सोळा तेरा हजार चारशीं बारा एकुणीस हजार सातशीं सत्तावीस छप्पन हजार णवशीं पंचेचाळीस